कृषि मतलब जे छै ने कृषिके मतलब भेलै ने अपना कोइ भी काम करैमे बढ़िआँ लगै छै जइसेकि जइसेकि गाछिए बिरछी होलै कोइ भी चीज ई तऽ ईसब जइसे लगा देलासे बहुत आदमीके भी फायदा होइ छै कि पर्यावरण वातावरण ईसब मिललासे बहुत फायदा रहै छै गाछी भी काटलासे अगर नोकसानभी होइ छै जे ओतना स्वच्छ आदमीके गाछिए बिरछीसे मतलब मिलै छै आब बाद पेड़ पौधा बहुत अच्छा होइ छिकै एकरबाद छै नोकरी नोकरी होलै जे ओतना अभीके कि मतलब कोइ भी बेरोजगारी मतलब कोइ भी कम्पनी जे जइसे छै ने कम्पनीमे कोइ भी जुड़ल रहै छै ओतना तकरबाद कोइ भी चीज रुपा कै दै छै किछु भी हरेक चीजमे वएह आदमीके नोकरी होइ छै एहिलिए कि अच्छा होइ छै कि जइसे दोकान दौरी भी होलै दोकान दौरी भी करलासे अच्छा रहै छै ओ चलता फिरता दोकान रहै चलता फिरता रहै छै हरेक भी चीज अच्छा रहै छै ओहिके करलासे बेरोजी ई मतलब दोकान दौरी एम्हर हर हमेशा गहिँकी ग्राहक अएते जएते रहै छै आओर नौकरीवला चीज कोइ भी छै कि बान्हल उन्हल रुपा आबै छै ओतना लोक होइएवलाके होइ छै अप्पन ई कामकाज भेलै जइसे दोकान दौरी होलै अच्छाले होइ छै पकड़लासे अपन बैठलो रहै छै तऽ बैठलोमे तऽ अपन नहिओ किछु होइ छै तऽ अप्पन जएह दुइ रुपा होइ छै पाँच रुपा होइ छै जेभी होइ छै ओ अच्छा चीज होलै आओर एकरबाद नौकरीके बात नौकरीमे अगर आबै छै बान्हल रुपा तऽ कोइ भी चीज ओतना अगर बीच मुसीबत भी आबि जाइ छै तऽ ओतना रुपैआ नहि मिलि पाबै छै फेर करजा जे बहुत चीज हेरै पड़ि जाइ छै एहिके लिए कि अहाँ अगर कृषि भी होलै कृषि भी करैत रहै छै तऽ अपना ओ काम अच्छा रहै छै कि नहि भी रहै छै रुपा कुछ भी होइ छै अनाज पानी वक्तपर मतलब वक्तपर बेचि बिकनिके अपना पो पोषण पालन आदमी करि भी सकै छै एहिलिए ई हम ई कृषिवला अच्छा सबसे अप्पन बेवहार ई बढ़िआँ रहै छै ई दो दोकान दौरी आओर ई दोकान दौरी बैठ बैठलो भी छै तऽ अपना भी किछु भी करै छै उपरसे बच्चा भी अपन सिखैत रहै छै साथमे कि कइसे करै हइ बाल बच्चाभी परिवार अप्पन सभ अच्छा सुरक्षित हरेक ढङ्गके सब रोजगार अपन सिखैत रहै छै नोकरीआर पढ़ि लिखलाके बाद आदमी अगर नहि होइ पाबै छै ओ आदमी कोइ भी अप्पन बेवहार करैके लिए सोचैत रहै छै कि कहैँसे भी कोनाहितो करी तऽ पेड़ पौधा भी अगर